मेरा नां रमनीक कुमार ऐ मेरे भापा जी दा नां नरेश कुमार ऐ अ'ऊं रियासी डिस्ट्रिक्ट दा रौह्ने आह्ला आं ते अगर में स्पोर्ट्स दी गल्ल करां स्पोर्ट्स दी गल्ल करां के स्पोर्ट्स गाइडलाइनें गी अस फालो कियां करदे मतलब जि'यां कि किश बी साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच कोई बी स्पोर्ट्स दी फैसिलिटी जिस बेल्लै असें गी औंदी ऐ जि'यां पंचायत लेवल उप्पर गै टूर्नामैंटां होंदियां जि'यां के वाई एस एस कप्प होआ पिछली बार ते इस बार फ्ही होना ऐ ओह्दी जेह्ड़ी स्पोर्ट्स गाइडलाइनां जेहड़ियां असें गी प्रापर तरीके कन्नै सनाइयां जंदियां न ओह्दे आस्तै प्रापर कोच असें गी दित्ता जंदा ऐ ते ओह् असें गी गाइडलाइनें दे बारे च सनांदे ते इ'यां अगर में स्पोर्ट्स दी गल्ल करां तां में स्पोर्ट्स बिच कबड्डी प्लेयर आं में कबड्डी खेढदा हा पैह्लें में अपनी स्टार्टिंग जेह्ड़ी कीती कबड्डी स्कूल कशा कीती फ्ही इ'यां गै आस्तै आस्तै डिस्ट्रिक्ट लैवल उप्पर पार्टिसिपेट कीता स्कूल दा गै फ्ही जिस बेल्लै मेरी ग्रैजुएशन होई गेई तां में इंटर युनिवर्सिटी बी पार्टिसिपेट कीता हिस्सा लैता कबड्डी बिच ते कबड्डी च में नैशनल तक पुज्जेआ आं ते साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच असें गी बड़ी फैसिलिटी दित्ती जंदी ऐ स्पोर्ट्स दी ते अगर में एह्दी गाइडलइनें दी गल्ल करां ते असें गी स्पोर्ट्स दी मतलब टैमै टैमै दे गै असें गी एहदे बिच गाइडलाइन दित्ती जंदी साढ़े जेह्ड़ा अस इसी कि पूरा फालो करदे आं स्पोर्ट गी ते अगर होर बी बड़े हारे मते सारे मेरे जेह्ड़े साथी न मेरे दोस्त न जेह्ड़े उब्भी इस सैक्टर बिच जेह्ड़ा हिस्सा लेआ दे न उब्भी अग्गें बढ़ा देन किश वॉल्लीबाल खेढदे किश क्रिकेट खेढदे किश मतलब कबड्डी खेढदे मेरे कन्नै गै मेरे साथी ते पैह्लें पैह्लें असें गी पता निं होंदा हा स्पोर्ट्स दा अस इ'यां गै मतलब गुल्ली डंडा होई गेआ बगैरा एह् जेह्ड़े देसी जेह्के साढ़े खेढ हुंदे हे इ'नें गी खेढदे लेकिन जि'यां अस सकूल पुज्जे उ'आं ने अग्गें फ्ही फैसीलिटियां बी असें गी उस्सै साहबै कन्नै बधदियां गेइयां अग्गें पंचायत लैवल उप्पर जिस बेल्लै वाई एस एस कप गवर्नर ट्राफी बगैरा गवर्नर जी मनोज सिन्हा होरें शुरू कीता हा तां असें गी उत्थै बी मौका लग्गेआ हा खेढने दा ते एह्दी गै गल्ल में एह् दस्सां तां स्पोर्ट्स दी गाइडलाइन असें गी प्रॉपर तरीके कन्नै मिलदी ऐ ते जेह्दी वजह् कन्नै अस इत्थै तक्कर पुज्जे न ते मिकी मेद ऐ कि अ'ऊं अग्गें शायद प्रो प्लेयर बी बनी सकदा पर इन्नी अप्रोच साढ़ी होंदी निं ऐ की के अग्गें पुज्जने आस्तै बड़ा किश लगदा बड़ा किश चाहिदा होंदा लेकिन मिगी इन्नी हारी खुशी ऐ कि साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक्ट च असें गी प्रॉपर गाइडलाइन मिलने दी वजह् कन्नै मैं जेह्का अजें तक्कर इत्थै मतलब नैशनल तक्कर पुज्जी गेआ एह् बी इक मेरे आस्तै बड़ा हौंसला ऐ ते अग्गें अगर मेरे कश नैशनल ऐ ते शायद अ'ऊं अग्गें कामयाब बी होई जाना अ'ऊं बड़ा थैंकफुल करना चांह्दा अपनी रियासी डिस्ट्रिक्ट दा